मुंहिंजे इलाइक़े में मुंहिंजे शहर में हीअं तमामु ॻाल्हियूं आहिनि तमामु जॻहियूं आहिन जाते असां पंहिंजी एंटरटेनमेंट जे लाइ वञी था सघूं जीअं अॼुकल्ह जे ज़माने में नंढा ॿार प्लेग्राउंड में वेंदा आहिनि टफ में वेंदा आहिनि उते वञी करे पंहिंजो फुटबॉल वालीबॉल क्रिकेट जीअं आउटडोर गेमियूं खेॾींदा आहिनि अॼ जो ज़मानो आहे टेक्नॅालाजीअ जो ज़मानो त ॿार गेमिंग में बि घुसी पिया आहिनि गेमिंग पार्लर खुलियलु आहिनि सुबुह खां राति ताईं नॉनस्टाप गेमियूं चालू हूंदियूं आहिनि उते ऐं तमामु ॼणा हुते नवजवान ऐं ॿुढे में ॿुढा माण्हू बि उते वञी करे गेमिंग पार्लर में गेम खेॾी सघंदा आहिनि हर हफ़्ते हिकु नईं पिचर नईं मूवी ईंदी आहे लॻंदी आहे थिएटर में हुन खे ॾिसण जे लाइ तमामु माण्हू कतार में बीह रहंदा आहिनि ऐं मज़ो वठण जी कोशिशि कंदा आहिनि कहिड़ी मूवी ॿ कलाक जी हूंदी आहे त कहिड़ी मूवी टे कलाक या चारि कलाक जी बि हूंदी आहे जंहिंखें ॿाहिरि वञी करे इहे सभु शयूं करण में मज़ो न ईंदो आहे हू पंहिंजो घर में पंहिंजे घर में वेही करे बि मूवी ॾिसंदा आहिनि नेटफ्लिक्स ॾिसंदा आहिनि ऐं गेमियूं खेॾींदा आहिनि